असांजो पसंदि जो त्योहारु चेटीचंडु आहे छाकाणि त उन ॾींहुं असांजो ईष्ट देवता झूलेलाल हिन संसार में अवतारु वरितो हो हू महिनो चेट जो हूंदो आहे जॾहिं इन करे उन ॾींहुं ते चेटीचंडु मल्हायो वेंदो आहे चेटीचंड ते झूलेलाल जो जनमु असीं धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं चेट खां वठी ई नओं साल जी शुरूआति थींदी आहे इन करे केतिरा वापारु उन ॾींहं खां वठी पंहिंजो बहीख़ातो रखंदा आहिनि चेटीचंड जे ॾींहुं सुबुह सवेरे प्रभात फेरी निकिरंदी आहे जंहिं में झूलेलाल जी जोति हर घर में घुमाई वेंदी आहे पोइ चे ताइरी कोहिर जो परसादु बि ठाहियो वेंदो आहे पोइ हर कोई पंहिंजे घर में झूलेलाल जी आरती कंदो आहे अखो पाईंदो आहे ऐं पूॼा कंदो आहे शाम ते असांजे अजमेर ॻोठ में जुलूसु बि निकिरंदो आहे जंहिं में सभी माण्हू जुलूस में भाॻु वठंदा आहिनि ऐं तरह तरह जा कपिड़ा पाए ॾोको हणी आयो लाल झूलेलाल जो नारो ठहंदो आहे ऐं छेॼ मचाईंदा आहिनि उन्हनि जे अॻियां झूलेलाल जी जोति बि ॿरंदी हलंदी आहे पोइ हर जॻहि जॻहि ते परसाद मिलंदो आहे सभी माण्हू ॾाढो ख़ुशी सां वरी आनंद वठंदा आहिनि ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि सांझ जे वक़्तु जोतीअ खे दरियाह शाह जे परवान करे हर को पंहिंजे घरु वेंदो आहे ईअं असां ॾाढो उल्हास ऐं आनंद सां चेटीचंड जो त्योहारु मल्हाईंदा आहियूं